نوزائيدہ بچوں كے ليے صاف ستھرا ماحول اور غيرصحتمندى سے بچنے كے ليے بہت سارے اقدامات ہو سكتے ہيں جيسے بچوں كو صاف اور صاف پانى اور كھانا ديا جانا چاہيے محفوظ اور صاف پانى پينے كى مختلف طريقوں جيسے جيسے كہ بوائل يا فلٹر كرنا صاف كھانے كى عادت ڈالنا بھى ضرورى ہے بچوں كو صفائى اور تندرستى كے كى اہميت كے بارے ميں بتانا چاہيے ہاتھ دھونا دانت صاف صاف كرنا اور دوسرے اصولوں كو استعمال كرنا سكھانا چاہيے بچوں كو ان كى عمر كے مطابق ضرورى ويكسين مدافعتى ٹيكے لگوانا چاہيے تاكہ انہيں مختلف بيماريوں سے بچايا جا سكے ماں باپ كو اور نوزائيدہ بچوں كو صحت أور صفائى سے متعلق تعليم دينى چاہيے اس طرح انہيں صحيح اور غلط ميں فرق سمجھنے ميں كافى مدد ملے گى نوزائيدہ بچوں كو صاف ماحول ميں رہنے كى عادت ڈالنى چاہيے گھر اسكول اور كميونٹى كے آس پاس صفائى كا خيال ركھنا چاہيے بچوں كو ماہر ڈاكٹرس كے پاس ريگولر چيک اپ كے ليے لے جانا چاہيے تاكہ ان كى صحت كے متعلق جانكارى رہے